आं भारताव बिदिनो गोबां जायगाफ्राव बेरायहैनो मोजां मोनो जेरै शिलं सिक्किम बायदिफोराव थांनानै थांनानै गोसोफोरखौ मोजां गोजोन मोनो बिदिनो जेरै शिलंफोराव बरफ फोर गोग्लैनाय आरो आबहावाफोरा जोबोर समायना आरो गोबां जायगाफोरा बिदिनो बरफफोर गोग्लैनायजों समायना जायो आरो थानो गुसु मोजां समायना बिनिखायनो आं शिलंफ्राव थांनानै थाहैनो मोजां मोनो बेरायनो मोजां मोनो